جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اگر آپ کو اپنی تصویریں دکھانے کا ذریعہ ہندوستان کو دکھانے کا موقعہ ملے تو آپ کیا دکھائیں گی تو میں یہ دکھانا چاہوں گی کہ میرے گھر کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ جن میں ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جہاں بہت اچھی اچھی چیزیں مثالیں دی گئی ہیں تو میں چاہوں گی کہ میں وہاں کہ جامع مسجد کی فوٹو سر سید احمد خاں کی فوٹو سر سید ہال کی فوٹو دکھاؤں تاکہ آپ تاکہ وہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں اور وہ خوش ہوں کہ میں نے ایسی چیزوں کو بنایا ہے اور ایسی چیزوں کو دکھانے کے لیے مطلب پھیلایا ہے ان چیزوں کو جو لوگ وہاں جا کر نہیں دیکھ پاتے تو وہ میری تصویروں سے ہی دیکھ لیں